आमी सगळ्यां बरोबर जेवपाक आमकां खूब म्हाका भोव करून म्हाका खूब आवडटा आनी हो क्षण म्हणटा आमच्या लग्नाचो क्षण जेन्ना आमी चार दीस आमचे हो लग्नाचो क्षण मनयतात जावं आमची दोश करून आमचे खावडी खावड करून आम दुसऱ्यांक जेवण घालून आमी कितले लोकांक आपयतात तशे आमी इगर्जेंत मीस करतात मागीर आमी हॉलांत आमचो डान्स करतात आनी अशें तरेन आमचो काजार आमी काजार हें आमचें बरें तरेन सोबयतात कितलो लोक आमकां आमी एकठांय येवन सांगाताक येवन एक फामील कशी एकठांय जातात आनी बरें भाशेन आमी हें काजार आमचें वाडयतात